चित्रकारी शुरू करण लाइ टाइम खपे ऐं प्रेरणा खपे मां नंढी हुअसि त मुंहिंजी भेनर मूंखे प्रेरणा ॾिनी हुयूं उहे ॾाढी सुठी चित्रकारी कंदी हुयूं उन्हनि खे ॾिसी ई मां चित्रकारी शुरू कई ऐं वरी पंहिंजे नंढे भा भेनरुनि खे बि सेखारंदी रहियसि मूंखे ॾाढो शौक़ थी वियो मां धीरे धीरे सभिनी मूर्तियूं या कोई नई शइ ॾिसंदी हुअसि त उन खे ॾिसी उन जी प्रैक्टिस कंदी रहंदी हुअसि त धीरे धीरे मुंहिंजी प्रैक्टिस वधी वई ऐं मां ॾाढी सुठी चित्रकारी करणु लॻियसि उन्हनि में रंग बि भरणु लॻियसि ॾाढा सुहिणा सुहिणा जंहिंखें मूंखे मन खे ॾाढी शांती मिलंदी हुई ऐं मुंहिंजो टाइम बि पास थींदो हुओ